जी हाँ मैं कई प्रकार के डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल करता हूँ जैसे गूगल पे फोनपे पेटीएम ऐसे कई सारे डिज़िटल पेमेंट एप है इनके आने से हमें कई सारी सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं पहले के समय में क्या था जब डिज़िटल एप नहीं हुआ करते थे उस समय हमें पैसे निकालने के लिए बैंकों की लम्बी लम्बी कतारें रखना पड़ता था कई प्रकार की ठोकरें खाना पड़ता था हमें ए टी एम जाना पड़ता था ए टी एम से पैसा निकालना पड़ता था और हमारे पास यदि कभी पैसे न हो उस कंडीशन में हमें काफ़ी सारी समस्याएँ होती थी अब क्या हो गया है कि डिज़िटल पेमेंट होने से हमें कहीं बैंक जाना पड़ता है मोबाइल के तुरंत आसानी से किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर देते हैं किसी भी दुकानदार को आसानी से पेमेंट कर देते हैं हमें न बैंकों की ठोकर खाना पड़ता है ना लम्बी लम्बी कतारों में खड़े रहना पड़ता है और आसानी से हम पैसे का लेन देन बड़ी ही सावधानी से कर लेते हैं लेकिन हाँ जितना ही यह आसान लग रहा है न उतना आसान है न उतना आसान है नहीं इसमें कई सारी समस्याएँ भी हैं जैसे क्या होता है कि कई बार हम पेट्रोल भरा लेते हैं या कोई काम कर लेते हैं और जब हमें पेमेंट करना होता है और भगवान न करे कोई ऐसी घटना होती जैसे एक बार की बात है मैंने पेट्रोल भरा लिया और मेरा पेमेंट अटक गया अब सर्वर की प्रॉब्लम से पैसा अटक गया लेकिन वह पैसा न बैंकों को गया न मुझे प्राप्त हुआ मेरे अकाउंट से तो पैसा कट गया लेकिन सामने मर्चेंट को पेट्रोल पम्प को वह पैसा प्राप्त नहीं हुआ अब मुझे इसका शाल्यूशन निकालने के लिए कस्टमर केयर से बात करना पड़ा बहुत देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ा कि मेरा पैसा कट गया है मुझे उनको समझाना पड़ा उन्हें ट्रांजैक्शन आई डी देना पड़ा फिर ट्रांजैक्शन आई डी लिया फिर मैंने उन्होंने कस्टमर केयर को फोन लगाया फिर बैंक में जा कर उसकी कम्प्लेन दर्ज कराई और तब जा कर सात दिन के बाद वह पैसा मुझे वापस आया हालाँकि पैसा कहीं बाहर नहीं गया लेकिन मुझे उसका समस्या का समाधान करना पड़ा और समस्या का भोगना पड़ा यदि मान लो उस समय मेरा पैसा वापस नहीं आता तो क्या पता वह पैसा कहीं और चले जाता हमारे कई बार क्या होता है कि मान लो हम मोबाइल नम्बर से किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं और गलती से अनजाने में कोई गलत बटन दब गई तो वह ब पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है इसलिए हमें कई प्रकार के ऐसी सुवि क्या सा सामना करना पड़ता है और हमें सुरक्षा रखना पड़ता है लोगों का कि हम किसी के गलत अकाउंट में पैसा न डालें हम गलत बटन का इस्तेमाल न करें इस प्रकार से हमें कैसे सावधानियाँ को भी बरतना पड़ता है तो जितना ही यह अच्छा है डिज़िटल पे उतनी ही सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है हम आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं आजकल क्यू आर कोड के बारे दम पर पैसा पेमेंट हो रहा है क्यू आर मान लो किसी व्यक्ति के गलत क्यू आर स्कैन हो गया तो किसी दूसरे की गलत अकाउंट में भी पैसा जा सकता है इसलिए हमें सही व्यक्ति का क्यू आर स्कान स्कैन होने के बाद क्या उसी व्यक्ति का उसके ऊपर नाम आया वह एक बार चेक कर लेना चाहिए तब जाकर ही पेमेंट करना चाहिए